आं दिनैसिमाव ना गिदिर हमफेरनो मोनाखैमोन नाथाय आं दिनैसिमाव सानफेराखैमोन ना सिंगा एबा ना मागुर मोनगोन होनना नाथाय बे नाखौ हमनाय समाव जों लोगोफोर गोजा बिरात शक जादोंमोन एब्ला बेफोरबायदि जाथाय जागोन होननानै सानाखैमोन मानोना जोङो ना हमनाय मोनसे दन्दर बायदि मोनसे गुदुंखौ मोन्दोंमोन बेव जोङो ना एबा ना सिंगि एबा मागुरखौ जों एबेलेबेल मोन्दोंमोन मानोना बेखौ जों शक जादों मारै बे मोनसे गुदुङाव थाजोबखो होनना जोङो फुख्रिखौ सारजोबदों फिसा फुख्रि दंमोन बे फुख्रि सारनायाव जों जेरावबो नाफोरखौ मोनाखैमोन नाथाय बे दन्दर फिसासा दंमोन बे दन्दरावनो जों गासैबो ना सिंगि ना गोरि मानैसो दंमोन आरो ना मागुर गासैबो नानि बाथोनखौ बोथोनखौ जों बावनो मोन्दोंमोन बेखायनो आं सानो दि ना सारनायनि आंनि थाखाय बेस्ट एक्सपिरिेयेन्सा बेनोमोन एबा बेस्ट खुसिनि दिना बेनोमोन आरो आंजों बिरात गोजोननाय मोनो आं बे बुस्तुखौ जिबनाव बावनो हानाय नङा